भईया आपके यहाँ रोहू मछली है क्या भईया एक किलो चाहिए थी क्या प्राइज़ है भईया कितने में दोगे ज़्यादा नहीं बोल रहे भईया नहीं ना भईया आप ज़्यादा बता रहे दूसरी दुकान में तो बहुत कम प्राइज़ है यार भईया अरे नहीं ना भईया मैं अभी अभी ढूँढ के आया वहाँ और आपके तो मछली भी बासी बिक रही है और प्राइज़ भी एक तो बहुत ज़्यादा है नहीं ना भईया कम करो मुझे उसके साथ में और भी मछली चाहिए है नहीं ना भईया मुझे और भी खरीदना है ना ना क्राॅप्स मुझे और भी मछली चाहिए क्रॉप्स लोबेस्टर और ईच ये सब आधी आधी किलो चाहिए और रोहू मछली मुझे एक किलो चाहिए अच्छा अच्छा नहीं ना भईया ज़्यादा हो रहा ना अरे भईया कुछ तो डिस्काउंट करो एक साथ खरीद रहा हूँ ना अरे इतनी सारी मछली एक साथ खरीदने में डिस्काउंट तो होता है ना भईया एक हजार भईया अरे नहीं ना भईया यार पूरा ये आता ना भईया सब जगह रेट कम है और आपसे एक तो ज़्यादा भी ले रहा हूँ मैं हाँ चलिए ठीक है